جب میں بچپن میں اسکول جاتی تھی تو ایک خاص جگہ تھی جو مجھے بہت یاد آتی ہے اسکول کا پلے گراؤنڈ ہر روز صب صبح وہاں سے گزرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ملنا مذاق کرنا اور ہنستے ہنستے کلاس تک جانا یہ سب یادیں اب تک تازہ ہیں پھر ایک دفعہ اسکول کا پکنک ٹرپ گیا تھا چوکھی دھانی ایک ٹریڈیشنل ولیج تھی والی جگہ وہاں کیمل رائڈ پپٹ شو اور دیسی کھانے سب کچھ نئے تھے اور بہت ہی مزیدار تجربہ تھا دوستوں کے ساتھ فوٹوز لینا اور مل کر مزید کھانا کھانا سب کے یادگار حصہ تھا کالج کے دنوں میں ایک دفعہ میوزیم اور سائنس سینٹر گئے تھے وہاں کے ایکسپریمنٹ اور ڈسپلے نے سائنس کو سمجھنے میں آسانی دی ایک ایکسپریمنٹ میں نے خود لائٹ اور شیڈو کا ماڈل بنایا جس کے رزلٹ دیکھ کر سب نے تالیاں بجائیں وہ فخر کا لمحات آج بھی یاد ہے یہ جگہیں اور یادیں میرے لیے صرف سفر نہیں ہیں ایک ہنسی بھری کہانیوں کا حصہ ہے جو ہر بار یاد کرنے پر چہرا کھل اٹھتا ہے